دلی میں عام کھانوں میں دونوں ہی نان ویج ویج دونوں ہی قسم کی ڈشز مشہور ہیں یہاں ہر قسم کے کھانے آپ کو دستیاب ہو جاتے ہیں اچھے چھولے بھٹورے سے لے کر نہاری بریانی شاہی پنیر یہاں کے پرانی دلی کے پکوان بہت مشہور ہیں جو لوگ الگ الگ جگہوں سے کھانے کے لیے آتے ہیں